میرے خیال سے کھیل ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو متحد کرتی ہے کیونکہ کوئی بھی کھیل ہو ہم اکیلے نہیں کھیل سکتے کبڈی کبڈی کو ہم اکیلے نہیں کھیل سکتے اس میں سب لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا سب کے ساتھ ہی مل کر اس کو کھیلنا پڑے گا کرکٹ کرکٹ میں کوئی اکیلا بندہ نہیں کھیل سکتا اس میں اس میں بھی کم سے کم کافی سارے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ سب مل جل کر ہی ہوتا ہے کھیل ایک ایسا چیز ہے جو ہم سب لوگوں کو متحد کرتا ہے ہم کوئی بھی کھیل اکیلے نہیں کھیل سکتے